ہمارے ہمارے یہاں قالین بننے کا اور کڑھائی کا کام ہوتا ہے یہی ہم دوسرے ممالک کو دکھانا چاہیں گے یہی ہمارا فن